हम मुजफ्फरपुर जिलासँ बजै छी उठै छथिन तऽ हुनकासभके चाह ताह बनबैत छियै ओ अपन मुँह धोइत छथिन जाइत छथिन तऽ अपन बाहर अथी करय जाइत छथिन बाहर काज करय लेल पढ़य लेल जाइ छथिन तकर बाद घर दुआरि बाहरै छियै सभ पोछा लगबै छियै तखन बच्चासभके उठबैत छियै तकर बाद बच्चासभ उठै छै तब नहाबै छियै मुँह धोअबैत छियै तकर बाद टिफिन बनबैत छियै तैयारी करै छियै तखन बच्चासभके इसकुल दऽ अबै छियै सभचीज कऽ कऽ तकर बाद खानाके ओरियान करै छियै तऽ खानाके ओरियान सब्जी दालिसभके ओरियान कऽ कऽ खाना बनबैत छियै तखन बच्चासभ इसकुलेसँ अबै छै तऽ लाबय जाइत छियै तखन शिक्षा बच्चेसभ लैत छै तऽ हमहूँसभ शिक्षा लैत छियै बुझै छियै जे गाममे आगाँ बच्चासभ कॉलेज इसकुल बुझैत छियै हमसभ तऽ किछु नहि बूझैत छलियैए बच्चेसभसँ सिखै छियै आओर घरेमे सभचीज हमसभ करैत छियै ओ घर चुल्हि नीपब खाना बनायब सभ दालि भात सब्जी सभ बनबैत छियै शिक्षा लैत छियै